हेलो जय झूलेलाल

हा अच्छा ॿाहिरियों कुझु खाधो हुयव छा छा था चओ हा हा बुख़ार जे करे या बदन में सूर लिंङन में पीड़ा सभु बुख़ार जे करे ॿाहिरियों कुझु खाधो हुयो छा तव्हां अच्छा अच्छा बरसात जो बि टाइम आहे न हाणे त पोइ एक्चुअली हाणे मलेरिया जो बि चांस थी सघंदो आहे मलेरिया बि हाणे वधे थी ॿाहिर छा बरसात जे करे मछर वछर बि घणा आहिनि त इन करे थी सघो आहे तव्हां खे उहो फ़ूड पोइज़न जे करे बि थी सघंदो आहे उलिटियुं वग़ैरह अथव तव्हां खे उलिटियुं वग़ैरह अथव अच्छा लिंङन में सूर जे करे

ॿ मिंट हेॾाहिं थियो साहु खणो पुठी ॾियो

हीउ मुंहं में विझोसि हा सौ हिकु बुख़ार बीठो अथव हिकु सौ हिकु बुख़ार बीठो अथव तव्हां खे ऐं मां कुझु ब्लड टेस्टूं तव्हां खे लिखी थी ॾियां मलेरिया वलेरिया जे करे थी सघंदो आहे कुझु हुजे त उहो उहो वरी सभु ॾिसणो पवंदो कि ब्लड टेस्ट ॿ टे ॿियूं बि लिखियूंथीमांव सुभाणे सुबुह जो ख़ाली पेट वञी करे कराए छॾिजो शाम जो अचो पोइ ॾिसूं था रिपोर्ट में छा आहे पोइ उन जे हिसाबु सां अगरि दवा मटाए ॾियणी हूंदी त पोइ दवा मटाए ॾिबी ऐं ही गोरियुं वोरियुं बि ॾियांव थी हीअ हिक वधीक बुख़ार जी गोरी बि अथव अगरि वधीक बुख़ार लॻे त पोइ रात जे डोज़ सां इहा तव्हां वठी छॾिजो हा इंजेक्शन हणाए सघंदव तव्हां हल्लो हा मां नर्स खे चवां थी तव्हां खे सुई लॻाइण लाइ तव्हां खे हणी छॾींदव तव्हां खे हिन मां फ़ाइदो थी वेंदो रोटीअ में तव्हां फिलहाल त हाणे ॿ ॾींहं हलको फुलको ई कुझु खाइणो पवंदो माना जीअं खीर ब्रेड थियो चांहिं ब्रेड दाल ब्रेड हा तूरी खिचिणी खाई सघंदा आहियो हा बाक़ी कुझु इएं वधीक न खाइजो ऐं जूस वूस बि फिल्हाल न पीयो खीर भले पी सघंदा आहियो राति जो गरम खीर हा बाक़ी इहे मां दवाऊं वाऊं लिखियूं आहिनि ऐं नर्स खे मां चवां थी तव्हां खे सुई हणी छॾींदव सुभाणे टेस्टियूं कराए छॾियो पोइ शाम जो अचो त पोइ ॾिसूं था दवा मटाइणी हूंदी त पोइ दवा मटाइबी हा ठीक आहे जय झूलेलाल